मूंखे पहिरीं खां पखी ॾिसण वणंदा आहिनि पखीअ जी इलाही हरकतू सुहिणी लॻंदी आहिनि मां जूनागढ़ शहर में रहंदो आहियां ऐं इहो हिकु जंगल विस्तार आहे तॾ्हिं हिते इलाही सुठा पखी ॾिसण ईंदा आहिनि असांजे शहर में मोर इलाही आहिनि बरसाति जे मौसमु में असां सीढ़ी मोर कीअं कलाऊं कंदो आहे ऐं नचंदो आहे उहो ॾिसण वेंदा आहियूं ख़ाली मोर ई न पर इलाही अहिड़ा पखी आहिनि जंहिंखे प्रेम आलप करण ऐं कीअं पंहिंजो माणो ठाहींदा आहिनि उहो ॾिसण इलाही वणंदो आहे मां पंहिंजे घर में बि कबूतर लाइ पाणी ऐं धाणा रखंदा आहियां हूं जॾहिं बि उअ जॾहिं बि माखण इलाही खाईंदा तॾहिं जो इहो नजारो बि मूंखे इलाही वणंदो आहे